बोलू हाँ की कहाँ अहाँ लेबै से बच्चा खातिर लेबै

तब ओकर जे छै से पहला नम्मर मे पहला किताब जे छै से ई दे ई दै लऽ पड़त इहए सभ किताब ओकर दाम छै जे कि छै एकटा छै दश टका एगोक छै बीस टका एगोक छै पन्द्रह टका जेहन बच्चा कऽ अहाँ पढ़ाबै लऽ चाहबै ओहन बच्चा पढ़तै तऽ पढ़ेतै गारजने ने हँ आ

दै लऽ पड़त आँखिके आधा हँ

नहि आब जबाना नहि छै सिलेट पाटीसँ

कोपिये पेंसिलसँ छै काम होइ बला

बच्चा कए मे पढ़ैए से पहला दुसरा कएगो बच्चा छै से राखू